भोजनकेँ बात करू तऽ अनेक तरहके भोजन आसपास के जीवनमे देखय लए मिलत लेकिन जे मजा शुद्ध खाना खाएमे छै ओकर प्रशंसा करब कतबो करी तऽ ओ कम छै आई काल्हि फ़ास्ट फूड एहन नया चीज जे मार्केटमे आएल छै ओ खाएमे तऽ बहुत नीक लागै छै लेकिन ओ शरीरके लिए बहुत कम फायदेमन्द होइ छै आरो बेसी हानिकारक होइ छै ओहि दुआरे हम शुद्ध सादा भोजन खाएब पसन्द करै छी ओहोमे अगर दालि चावल रहए तऽ ओकर बाते किछु आर छै ओ हम कतबो दिन खाय सकै छी ओहिसँ नहि हमरा मन भरैया नहि खाएमे खराब लागैया सङ्ग सङ्ग हमर शरीरो के बहुत फायदा पहुँचाबै छै जाहिसँ कि हमरा आगाँ चलिकऽ आगाँके जिन्दगीमे बहुत फायदा करतै बहुत मददगार साबित हेतै आरो हानिकारक भोजन करैसँ ओ कम समयके लिए तऽ ठीक रहै छै लेकिन जेना जेना उमरि बढ़ैत जाइ छै शरीरके अङ्ग सभ खराब भेल जाइ छै जेकि बहुत दिक्कतकेँ बात रहैछै आगाँ चलिकऽडॉक्टर आरो बीमारीकेँ बहुत बेसी सामना करै पड़ैछै